अस पैसे जेह्डे़ बडे़ सारे तरीके कन्नै बचाई सकने आं होर उ'नें पैसें गी अग्गें यूज़ करियै अपना मतलब फ्यूचर बास्तै जि'यां जि'यां इन्फलेशन चीजें दे प्राइज़ जेह्डे़ आं बडे़ जादा बधदे जा दे उस अगर कोई ऐसी कोई परेशानी आई जंदी सानूं फ्यूचर च ते ओह्दे बास्तै बी अस पैसे जेह्डे़ होंदे ऐ उं'दा यूज़ करी सकने आं आहो में एफ डी च बी एफ डी च ते खैर इ'न्ना निं लान्नी एफ डी च कदें लाए निं पैसे म्युचूअल फंड्स दे बिच अस जेह्डे़ आं पैसे लाई ओड़ने आं म्युचूअल फंड्स दे बारे च पैह्ली गल्ल ते जादातर अवेयरनेस साढ़े इद्धर पासै ऐनी ऐ जेह्ड़ा मिगी लगदा ऐ केह् पता होये बी क्योंकि जादातर लोग गल्ल निं करदे वट् मेंम्युचूअल फंड्स च पैसे लाई ओड़नियां आं जि'यां ज्हार रपेआ दो ज्हार जि'न्ना बी एस आई पी दे थ्रू एस आई पी जि'यां सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जेह्दे च अस म्हीने म्हीने करियै जो बी साढ़े कोल बचदे ऐ जो बी साढ़े सेविंग्स होंदी उसी फालतू चीजां जेह्दे उप्पर ना खर्चियै अस जेह्ड़ा ऐ ओह्दे बिच लाई ओड़ने आं अस एस आई पी करी औने म्हीने दी होर मिगी लगदा कि इक तरीके दा एह् बड़ा अच्छा रे बी ऐ क्योंकि पैह्लें लोग च केह् करदे हे कमेटियां बगैरा पांदे हे ते कमेटियें दी इ'न्नी खैर कोई गरंटी बी निं ऐ होर ओह्दे च पैसा जेह्ड़ा ऐ साढ़ा हाइड निं रौहंदा ऐ मतलब बधदा ते ऐनी ऐ जुड़दा ई ऐ इक तरीके दा होर लेकिन जेल्लै अस पैसा जेह्ड़ा सर्कुलेशन च पाने जां म्युचूअल फंड्स बगैरा एह्दे च पाई औने ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा साढ़ा पैसा इक तरीके दा ग्रो करदा ऐ पैसे कन्नै पैसा बनदा ऐ ते एह् मिगी लगदा बड़ा शैल तरीका ऐ पैसे गी सेव करने दा पैसे गी फरदर यूटिलाइज करने दा कि अस एफ डी बगैरा जेह्ड़ा ओह्दे च इन्वेस्टमेंट करी ओड़चै चाहे फिर म्युचूअल फंड्स च करी ओड़चै जां फिर कोई स्टाॅक्स खरीदी लैचे शेयर च लाई ओड़चै जां फिर कोई बी इन्वेस्टमेंट करी ओड़चै जां फिर कुछ बी खरीदी लेचै जेह्दे कन्नै साढ़ा पैसा जेह्ड़ा ऐ ओह् आइडल घर नेईं पेदा र'वै क्योंकि पैसा जेह्ड़ा पेदा रौहंदा ना ओह्दी वैल्यू घटदी जंदी ऐ लेकिन अगर पैसा होर पैसे बधाने आस्तै जां होर कोई चीज़ बास्तै यूज़ करने आं अस ते ओह्दे कन्नै पैसे कन्नै पैसा बनदा